ایک سیاح کو ہمارے ضلعے کے سیاحتی مقامات دیکھنے کے لیے بہت کم خرچ کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ جو سیاحتی مقامات ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ بہت کم کرائے پر مل جاتے ہیں جیسے اسٹیشن یا بس اڈے سے عموماً بیٹری رکشا مل جاتے ہیں جو آپ کو کسی بھی سیاحتی مقام تک مناسب کرایہ لے کر پہنچا دیتے ہیں